बाय गो भाजी जाय ही पळय आमगे सदिची भाजी ये आसा वायंगे आसा गावटी भेंडे आसात घोसाळी आसा चिबड आसा यो पळय माशी भेंडे पंचवीस रुपया चुडी

बरें आसा हे जून ना गे बाये पळय तूं मोडून पळय बरें आसात ना ना ना तशे तशे करना तशे करना आमी आं भेंडे जून आसा पळय ते हांव कुशिकूत काडून दवरता हे पळय आसा बरें सगळे मोडून जाल्यार पळय तूं घोसाळी शंबर रुपया तीन दिली हय ना ना ना कोणूच दिवचीना ती खंच्यान हाडटा खबर ना आमची आमी ती मेहनतीन केल्ली पळय शंबर म्हटल्यार कमिच बाये कमी आमकां आमकां किदें तरी मेळू नाका ना ना ना पन्नासा तीन दुदया शिरो आसा ही पळय दोनूच उरलात ती वीस रुपयान एक हय हय हय बरो आसा परत मागतली म्हाज्या कडेन सध्या दोनूच आसा म्हाज कडेन पळय तुका दुसरे पाटी जाय जाल्यार सांग म्हाका आं हां आनी घोसाळी चार करून दिता घे तूं शंबर रुपया हय गे बाय बरी आहा तन्नी आसा भाजून बी खाल्यार बरी लागता पन्नासा दोन जाल्यार तुजी हे तुमगे भयणी बी धाडून दी मगे भयण बी आसा न्ही लागीं तुजी

आं भेंडे हां बरें आनी काय नाका चिबड बी नाका चिबड बरें आसा हय कणगां मागीर येतली बाये अजून जाले ना मागीर हाडटां आं आतां सध्या हे घे चिबड घे गसायन बी केल्यार बरे लागता गोड आमकां इतल्या वाटेक चलोन येल्ली मातशी कित तरी सुटू नाका लोक आता बाजरान वयता भाजी घेता आमकां जाल जाणा चीबड घे तूं पन्नासा दिता तुका माशी दिले आतां हांव पन्नासा दिता हरशी हांवे बाकी कडेन आनीक एक आशिल्ले हांवें साठा दिल्ले तुका म्हण दिता एक ते वजे घेवन म्हाका वचू बेजार येता बरें चाळीसा दी तूं चाळीसा घे तीस ना गो बाय आमकां कितली थंय काम करता दिसभर वळवळ करीत काम करचे पडटा काय सुटना आमकां आनी कितें वस्तू बीन घे तश जाल्यार वाल आसा हिरवाल आसा जाय आं बरें बरें बरें चल आं हां बरें